हम बोलैत छी जजुआर गामसँ बढ़िआँ हॉस्पिटल नहि रहलाक नहि रहलाक कारण या हॉस्पिटलके कारण नहि डागदर लोकके हॉस्पिटलमे नहि रहलाक कारण बगलमे किछु बिमारी भेल मने उठल रातिकेँ तऽ आदमी लए कऽ दरभंगा भागल से हॉस्पिटल एहि जगह बढ़िआँ चलैके चाहियै आओर खुलैके चाहियै यह हॉस्पिटल नहि रहैके कारण बाहर आदमी चलि जाइत छै आओर गाड़ी छगड़ा नहि मिलैत छै जल्दी कहल कथी जाउ अहाँसभ किछु नहि सोचैत छियै कि हँ कइसे ई गाम चलैत छै से यहाँपर चलत बढ़िआँ नहि चलैत छै आब अहाँसभके जे कहैके मर्जी हो अहाँसभ करू आओर इएह हॉस्पिटल बढ़िआँ बढ़िआँ टाउनमे छै टाउनमे आदमी कितना जेतै के जेतै कैसे जेतै गरीब आदमी कहाँसँ पैसा लयतै से अहीँ बताउ आ समझियौ गरीब आदमीके पैसा रहतै तभिए ने जेतै टाउनमे इएह सभ बात छै